ہیلو سر آپ گولڈن فرنیچر سے بات کر رہے ہیں سر سر مجھے نا ری فربش بیڈ چاہیے فرنیچر چاہیے تھا آپ کی شاپ پر مل جائے گا اچھا سر آپ کے پاس ری فربشڈ میں کیا کیا ہوتا ہے جیسے مجھے اپنا ہوم ہوم کے گھر کے لیے ہی چاہیے جیسے چیر ٹیبل بیڈ یہ سب چیزیں چاہئیں آپ کی شاپ پر مل جائیں گی اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے سر تو مجھ جی جی اور مجھے چیئرس چاہئیں اپنے آفس کے لیے لیے چیئرس چاہئیں ری فربشڈ وہ بھی مل جائیں گی نا آفس چیر ہوتی ہے سر آپ کے پاس اوکے تو سر آپ بتا دیجیے آپ کے پاس اور اور کیا کیا مل سکتا ہے جو ہم اپنے گھر میں سکتی ہوں اور آفس کے لیے ٹیبلز کمپیوٹر ٹیبل کارنرس اوکے تو سر آپ بتائیے آپ شاپ پر مجھے کب تک مل پائیں گے تو میں آ جاؤں اچھا گیارہ بجے سر گیارہ بجے سے مجھے اور کچھ ٹائمنگ بتائیے جو میں میں فری ہوں گی تو آپ کے پاس آ جاؤں گی اچھا سر رات میں اوکے اوکے سر میں آپ کے پاس آتی ہوں تھینک یو